हय आमच्या धार्मीक अनुसार कडेन संबंदीत गितां आसा खूब आसा म्हाका तीं खूब आवडटा कारण जे जे गायक आसता ते सारके सर सूर लावन सारकें म्हणटात आनी तें आयकपा सुद्दां बरें दिसता म्हणून म्हाका तो खूब आवडटा आनी आमचे हातून आमच्या भुरग्यां भितर तशी कला खूब जाणां कडेन आसा जे आपली गायन कला सादर करता आतांच्या हातून ऑल ओवर इंडियेन सिंगींग कंपिटीशन सुद्दां खूब खूब आसतात इवन टिवीर सुद्दां येतात तेंची सिंगींग कंपिटीशन ऑ ऑडियंस ऑडियंसाचे एँण मागीर आतांचें आमचें गोंयान जाल्यार जे कोण गायता पळय ते जर अशें आरत्यांक बसता तो आपली गायनाची कला सादर करता आरती म्हणून आनी आमचे भुरगे आसा ते खूब प्रायस सुद्दां अशे घेता गायकाक घुमट वाजोवपाक अशे बी आनी तिंचो खरें आवाज तेंचो खूब बरो आसता आयकपा सुद्दां खूब बरें दिसता म्हणून म्हाका तें आवडटा

इवन आमचें सिंगींग इन गोवा सिंगींग क्लासीस सुद्दां सुरू आसा कॉलेजी स्कुलां आसा तीं पांच वर्सां आसता तितून तेंकां येवपा बी सारकें म्हणपाक इवन वाजोवपा अशें खुबशें किदें मागी तेंची क्लासीस क्लासी स्टाट जातकच क्लासी स्टाट जावन तेचें खंय खंय इवेंट आसता किंवां कंपिटीशना आसता थंय तीं वयता आपली तिवूय बी कला सादर करता आनी तें प्रायस बी घेता कॉलेजी खातीर आनी गोवा गोवा कॉलेजीचें नांव वयर काडटा आनी भुरगीं तशी त्या आपली कला थंय सादर करता